हँ अहाँके स्वागत यए अहाँ जॉबमे एलहुँए अहाँ अपन पहिने परिचय दिअ

अच्छा अहाँ जे एहिठाम जॉबके लेल एलियैए से किया जॉब करब घरपर खेतीबाड़ी करितहुँ गाममे रहितहुँ ई जॉबमे अहाँके किया रुचि जागल

हूँ तऽ जॉबमे एलियैए से परिवारके असगरे अहाँ जॉबमे इच्छा रखैत छी कि आओर गोटए सभगोटए जॉबेमे जाय चाहैत छी सभगोटए खेती करय चाहैत छी

ठीक बढ़िआँ चिंतन यए तऽ एहिठुनका जे छै से अहाँ खेती करैत रहियै ताहिमे टाइम मेन्टेन केनाइ जरूरी नहि रहैत छै जखन मोन हुए तखन खेती करि सकै छै जॉबमे अयलापर तऽ हम एक एक मिनटके हिसाब राखब से अहाँ दए सकबै समय उचित से तऽ यदि ई समस्या नहि रहै रहतै तऽ भारत सरकार अग्निवीरसभ जे बहाली करै छै दू चारि सालके लेल एही दुआरे जे आदमीके जॉब भेलाके बाद लापरवाही आबि जाइ छै से नहि ने रखबै अहाँके क्वालिफ़िकेशन की यए अच्छा तऽ समाज समाज शास्त्रके जनक ककरा कहल जाइ छै अच्छा अच्छा ठीक छै तऽ ई समाज शास्त्रमे समाजके जे परिकल्पना कयल गेलै हेँ ताहिमे से हमरा अहाँकेँ ओहिसँ लाभ छै एहि विषयसँ समाजकेँ ठीक छै ठीक छै बहुत बहुत बहुत धन्यवाद ठीक छै इंटरव्यू केवल ओकर प्रस्तुतिकेँ देखल जाइत छै अहाँके प्रस्तुति बहुत सुन्दर रहल साधुवाद अहाँके जॉबमे सेलेक्ट कयल जाइए